नमस्कार भैया तो बोलिए क्या काम था अच्छा कौनसे स्कूल से हैं सर अच्छा अच्छा हाँ हो तो जाएगा कितना पीस बनवाना है अरे यार दोनों सर्ट पैंट दोनों रहेगा कि सिर्फ़ सर्ट रहेगा लड़की दो सौ हाँ लड़कियों के लिए भी बनवाना था अच्छा तो नहीं सर यही रेट ही चल रहा है अब क्या बताएँ आपको अच्छा चलिए तो आप इतना कह रहे हैं आप इतना कह रहे हैं तो क चलिए हम आपके लिए एक सौ पचहत्तर लगा दे रहे हैं चलिए अच्छा ये कह रहे हैं लड़कियों के लिए शूज़ भी बनवाना है अच्छा वो कितने पीस रहेगा अच्छा उसका पाँच सौ और उसका उसका रेट आप आप कितना दे रहे हैं ये तो बता ही नहीं रहे हैं हाँ उसका चार्ज तो सर ज़्यादा है उसका चार्ज चार सौ है हाँ उसका चार्ज सात सौ है एक महीने से दो महीने के अंदर हम पूरा आपको दे देंगे अच्छा कपड़ा ये आपका रहेगा कि हमें देना पड़ेगा कपड़ा अब खरीद के बना दें अच्छा और तो नाप के लिए हमें स्कूल में आना होगा नहीं चलिए जो हमारे साथ वर्कर हैं हम उन्हें भेजके नाप ले लेंगे अच्छा हमारे पास तो तीन या चार हैं हाँ हाँ तो आपका काम हो जाएगा आपके जितने भी कर बोलेंगे ये दो महीने में ही आप अगर पंद्रह दिन में चाहिए तो हम कुछ और वर्कर एशट्रा लगाके हम आपका जल्दी करवा देंगे काम चलिए ठीक है सर हम आपसे मिलते हैं कुछ दो तीन दिन मैं चलिए कल आते हैं आपके स्कूल में हम ठीक है नमस्ते